हून मेरा सोआल की रोड़ै दी हालत दे बारै च तुस गल्ल लाई लैओ रोड़ दी हालतदे बारै च साढ़े जम्मू कश्मीर इंया ते बेचारे बड़े सारे ग्रां न जित्थें रोड़ दी हालत बड़ी गै खराब ऐ छड़ी धूल पत्थर बगैरा रोड़ बिलकुल खराब ते आना आवै ते कियां आना साढ़े जम्मू कश्मीर दी गल्ल लेई लैओ इत्थें बड़े सारे ग्रां न जेह्के सड़क बी निं ऐ सड़क मतलब कच्ची सड़क बनी दी ते बिल्कुल खराब ओह् उद्धर मतलब इतना गंद ऐ की मतलब सड़क बिलकुल खराब ऐ नेईं तां टुरिज्म बी इत्थें आने तुस गल्ल लाई लैओ जित्थें अंऊ रौह्नी रामनगर इत्थें दी मेन सड़क जेह्की जित्थें दा औना जाना एह्बी सड़क बहोत खराब होई दी इत्थें टुरिज्म जियां साढ़ी टुरिज्म आह्ली जगह बसंतगढ़ शिव गली एह् साढ़ी जगह इत्थें जाना होऐ ते रोड़ इन्ना खराब इन्ना कच्चा की हून तुस इत्थां किश किश चीज़ गै लेईं होऐ जियां कोई ते ओह्बी इंया गै खराब होई जंदी ऐ ते उप्परा हून जियां कोई बमार होई जा ते जल्दी जाना होऐ ते ओह् इत्थें गड्डी चलोंदी निं ऐ की के रोड़ बड़ी जादा खराब ऐ बड़ी जादा धूल ऐ होर ते इत्थुआं जियां डॉक्टर बगैरा एंबूलेंस बगैरा जानी होऐ ते ओह्बी निं तेज़ी तेज़ी निं जा सकदी एह् रोड़ इन्ना जादा खराब ऐ उआं गै पत्नीटॉप होइया इत्थें बी रोड़ इन्ना जादै खराब ऐ की चलने आह्ली हालत निं ऐ की कोई गड्डियें उप्पर जाये रोड़ रोड़ खराब होई चुके दा हून इंया बना दा ऐ पर पता निं कदूं तगर बनना ते साढ़े रोड़ ई बड़ी जादै धूल ऐ उत्थां होर तुस बड़े सारे ग्रां न जित्थें रोड़ दा कम्म चला दा पर भी रुकी जंदा उत्थें बी हास्पिटल बगैरा जाना होऐ ते उत्थें बी सब्ज़ी बगैरा लैनी होऐ मंडी दी ते ओह्बी इंया गै इक्क दम गरमियां बी बड़ियां निं ते उआं गै खराब होई जानी बस इयै साढ़ा ऐ